मेरी रसोई में अलग अलग उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन है जिसमें मैं एक ही समय पर भोजन निर्माण की अनेक प्रक्रियाएँ कर सकती हूँ जैसे मेरी रसोई में काँच लोहा तांबा पीतल स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम नॉन स्टिक तथा मिट्टी के बर्तन भी हैं मेरी रसोई में कढ़ाई है जिसमें मैं सब्जी हलवा या कढ़ी बनाने के रूप में उपयोग करती हूँ कुकर में मैं दाल या चावल बनाने का उपयोग करती हूँ मेरे पास चौकी बेलन है जिससे मैं रोटी बनाने का काम करती हूँ तथा मेरी रसोई में छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की चम्मचें हैं जिससे मैं छोटी चम्मचें का उपयोग खाने के लिए तथा अन्य चम्मचों का उपयोग चावल निकालने के लिए दाल निकालने के लिए करती हूँ मेरी रसोई में तावा है जिससे मैं रोटी सेकने का काम करती हूँ या कुछ अन्य जैसे चीला बनाना है तो मैं उसके लिए उसका उपयोग करती हूँ मेरी रसोई में गिलास भी है जिसका उपयोग मैं पानी पीना दूध पीने या कभी कभी चाय पीने के लिए भी करती हूँ मेरे रसोई में थाली भी है जिससे मैं खाना खाने या किसी प्रकार की डिश को खाने के लिए उपयोग करती हूँ मेरे रसोई में विभिन्न प्रकार के पतीले हैं जो कुछ आकार में छोटे हैं और कुछ बड़े हैं उसमें मैं दूध गरम करना पानी गरम करना या दाल रखना या किसी भी प्रकार के भोजन को रखने के लिए करती हूँ मेरी रसोई में चिमटे का उपयोग रोटी सेकने या किसी डिश को पलटने के लिए करती हूँ मेरी रसोई में चूल्हा भी है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ और मेरी रसोई में विभिन्न प्रकार के डब्बे भी हैं जिसमें किसी में मसाले रखे हैं कुछ में अनाज रखा है और जो रसोई की जरूरतों का सामान है उनसे मेरे डब्बे फूल हैं मेरी रसोई में लूटा रखा है जिससे मैं पानी निकालने का इस्तेमाल करती हूँ मेरी रसोई में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी कटोरियाँ भी हैं जिसमें मैं कभी कभी खीर खाती हूँ कभी कभी मिठाई खाती हूँ और मेरी रसोई में विभिन्न प्रकार की बर्तन हैं